कक्राझार जिलानि जोंनि सुबुंफोरा सरासनस्रायै जोंनि जिउ खांनाय राहाफ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जिउ खांनो गोनां जायो माने साख्रि बाख्रिथ' गैखाला साख्रियावबो गैला आरो साख्रि दंब्लाबो जोङो साफ्रामबोथ' साख्रि मोननायनिथ' बहा मोन्नो हानायनिथ' राहा गैखाया दा बेनि थाखायनो जोंनि माखासे गोरों गोरों मा होनोमोनलाय गथ'सा गथ'फ्रा बेबायदिनो प्राइभेट स्कुलफ्राव प्राइभेट जोब हिसाबै मावनानैसो सोलिनो गोनां जायो माने जोंनि गामि आनसोलावथ' आरो बाव फरायनायाबोथ' खम जाबाय रोंनायाबो खम जाबाय मावै दाङै जानानै थांनांगौनि जाहैबाय आंखायनो बिसेसके जोंनि बे गामि ओनसोलारिफोरनि सुबुंफ्रा जाय हिन्जाव माहारिफ्रा जेरैहाय मैगं थाइगं बिदिनो फिसा फिसौ फानलु फानला फान्नानै बेजोंनो एसे एनै रां खामायनानै नखर सोलिनो गोनां जायो फिसा फिसौ फोरोङो बायदि बायदियैसै दा आह बेजों जोंनि जिउ खांनायावहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थायो साख्रिफोरथ' बहा मोन्नो साख्रि मोननांगौ आथ' गोब्राबखा आरैहायनो आर्मि मिलिटारि बेफोरबायदि मोननांगौवाबो समयसा नाजायो गोबां नाजाया नङा किन्टु आरो साबिसिहा आर्मि मिलिटारि मोननो

सुबुंफ्रा जाय जेरै रोंगौ एरैहाय खामानिफोरखौ मावो लेबरनि खामानिबा लेबरनि बेफोरबायदि मावो दानि मुगायावथ' रावबो एरैनो जोङो थांनानै थानो हाया बेनिखायनो थांनानै थानायनि राहाखौ गावनो गाव दिहुनो आरोखि बेबायदि दिहुननायनि गेजेरजोंनो मा मावनांगौ मावनाङा जायफोरनाखि खामानिखौ मोनबाय बेजोंनो बेखौनो हाजिरा मुजिरायैबाबो मावनानै आह गावनि दिनखौ बारहोलांबाय थायो आरोखि